औ आं बेंकिं सेक्ट'र आव साख्रि मावनो लुबैयो आं बेंकिं आव साख्रि मावनानै आंनि खामानिफोरखौ मोजाङै मावगोन आरो आंनि गिदिरफोरखौ आं रिस्पेक्ट होनानै रायज्लायगोन आरो माखासे खामानिफोराव माखासे सुबुंफोरा थांनानै सोंहैयोब्ला आं बेफोरखौ मोजाङै बुजायना बिसोरनो फोरमायना होगोन माबोरै खालामोब्ला माबोरै मोजां जायो बेनोसै आरो